अ'ऊ बबलू उधमपुर थमां बोल्ला नां में जेह्ड़ा लैप टाप थुआढ़े कशा लैता हा ओह् मिकी जरा बी पसंद नेईं आया शैल नेईं लग्गेआ कि ओह् जिसलै बी चलना ओह् रुकी रुक्कियै चलदा पूरा कम्मा जिन्ना बी ऐ लैप टाप उप्पर ओह् पूरा टैमें दा नेईं करदा इस आस्तै मैं उस्सी चलाने दा मन बड़ा घट्ट करदा ऐ अजकल होर में चलाना बी घट्ट गै क्योंकि जिस बेल्लै मिगी चलाने दी लोड़ होंदी उसी ओह् चलदा नेईं तां करियै में चाह्न्नां कुसै होर दूई कंपनी थमां लैप टाप लैना चाहिदा इक ते उसी इन्नी प्राब्लम ऐ इन्नी मतलब कि ओह् जेह्ड़ी चीज बी नुआड़े च सेव करना डैस्कटाप पर जाइयै ओह् सेव नेईं होंदी मतलब उड्डी जंदी तां करियै में इन्ना जैदा इस लैप टाप पर खुश नेईं ऐं कन्नै कन्नै में अपने दोस्तें गी बी आखना चाह्गा कि तुस जेह्ड़ा लैपटाप ऐ एह् तुस दूई कंपनी थमां खरीदो